आङो नारजि ओंख्रिखौ संनो मोजां मोनो आङो नारजिखौ साइयो साइनानै सोमो सोमनानै आङो आरो मोजां सुनानै बै रन्दै होनानै रन्दै आरो खारदै संख्रि होनानै आङो रुयो रुनानै आङो जेब्ला मोजां रोखोमै रुयो होनबा आङो बेखौ सागंजों सानानै दोखो खालामखांनायनि उनाव खांनानै दोनो आरो बेनि उनाव बेदरखौ अमा बेदरखौ एवनानै आराम संनानै आङो उनाव नारजिखौ होस'ननानै सङो जेब्ला संखांनानै मोजां मोनो होनबा बे ओंख्रिखौ खाङो अनलाजों दावजोंखौबो आङो बिराद मोजां मोनो माने दाउखौ आङो सिगां गो बुथारबाय सावबाय गोदाबाय सुबाय आरोबाव अनलाखौबो आङो माइरंखौ सोमनानै आङो उवालाव देबाय देखांनायनि उनाव दाउ बेदरबो एवखांनानै जेब्ला एवनानै दै होयो दै होनानै गोदौवो गोदौवोबा आङो बे अनलाखौ खारदै होनानै होसनो होसनखांनानै आराम जेब्ला मोननोसै होनबा मस्ला मस्लि साम्ब्राम गुफुर होनानै ओइ मोनहोयो मोनखांनायनि उनाव आङो दोनो आरो बेनि उनाव आङो थास' बिसंखौ संबावो थास' बिसंखौ माने आं खायो खानानै आङो सायो सायनानै अमा बेदरजों जोङो अमा बेदरखौ आङो आराम फोराननानै सानदुङाव एसे फोराननानै अराव फोराननानै आङो एवो एवनायनि उनाव जेब्ला मोजाङै एवो साम्ब्राम गुफुर मस्ला मस्लि होनानै एवो एवखांनायनि उनाव थास' खिलिखौ होयो होखांनानै जेब्ला दोलो जायो होनबा ओ उरग्लिनानै बेदरखौ होसनफिनो होसनफिननानै मोजाङै मस्ला मस्लि होफिनबावनानै आङो खांनानै दोनो